आहो में किन्नी बड़ी लाइब्रेरी बिच्च गेदी आं ते उसदा म्हौल मैनु काफी पसंद ऐ लाइक लाइब्रेरी च जाना ते उत्थै लाइक उत्थें दे लोक जि'यां किन्ने शांति कन्नै पढ़ा दे होंदे ऐ ते हर लाइक हर इक चीज उद्धर दी किन्नी शांत होंदी ऐ मेरे कोल कोई प्रसनल लाइब्रेरी ते नेईं ऐ घर पर मेरे कोल काफी कोलैक्शनस हैं बुक दा मेरी ड्रीम लाइब्रेरी आई थिंक के इक ऐसी लाइब्रेरी जेह्ड़ा इंन्टीरियर जेह्ड़ा इंन्टीरियर ब्राउन कल्लर दा ऐ ऐंड जु'दे च मतलब मतलब के काफी जादा बुक्स हैं अलग अलग यू नो अलग अलग कैटागिरिस दी कोई फिक्शनल कोई दूई कोई दूई ते इ'यां करियै मतलब पूरे कोलैक्शनस ऐं बुक्स दा कन्नै मतलू लाइब्रेरी च लाइब्रेरी च मेरा मेन होना चाहिदा इक खिड़की होनी चाहिदी जेह्दे कन्नै लाइक बाह्र दा व्यू निकला दा ऐ ऐंड आल